ہلو سر انس ٹریولس والے آپ بات کر رہیں جی سر ہمیں ایک گاڑی بک کرنی ہے فیملی کے ساتھ غازی آباد جانا ہے تھوڑا کام کے لیے ہماری فیملی ممبر میں سر سات لوگ ہیں تو ذرا آپ بتا دیں کہ کون سی گاڑی سوٹیبل رہے گی جس سے ہم آسانی سے سفر کر سکیں سر آنے والے اٹھائیس تاریخ کو صبح ہمیں نکلنا ہے میرا لوکیشن آپ نوٹ کر لیں سر لکشمی نگر سے غازی آباد جانا ہے سر تو سر بتائیں کتنے میں لے جائیں گے آپ کتنا کرایہ لگے گا پانچ ہزار سر آپ زیادہ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہو جائے سر تو ہمارے لیے بھی فائدہ رہے گا اور آپ کے لیے بھی فائدہ رہے گا ٹھیک ہے سر چار ہزار میں ڈن تو سر جب آپ ڈرائیور کو بھیجیں تو اس کو میرا نمبر آپ دے دیں تا کہ وہ آ کر ہم سے کرنٹ لوکیشن پہ مل سکے جی سر ٹھیک ہے سر وہ ہم سے آ کے بات کر لے گا پھر ہم ساتھ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلے جائیں گے سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ